میں نے ایک بیگ خریدا ایڈیڈاس کمپنی کا تو دیکھنے میں تو بہت اچھا تھا اور کافی بڑی شوق سے میں نے خریدا تھا لکھنؤ کی مارکیٹ امین آباد میں میں نے خریدا تھا وہ بیگ دیکھنے میں تو بہت اچھا تھا تو میں اس کو لایا لیکن یوز کرنے کے بعد اس میں بہت سی خرابیاں نکلنے لگی جیسے کہ اس کے روئیں نکلنے لگے اور پالش اس کی اکھڑنے لگی اور اس پر پالش اکھڑنے لگی اس کے چین خراب ہو گئے اور بہت سی دقتیں اس میں آنے لگی تو وہ بیگ مجھے پسند نہیں آیا اس میں بہت سی خرابیاں تھی ٹوٹ بھی گیا تھا بیگ نیچے سے پھٹ گیا تھا بہت سی خرابیاں اس میں تھی اپنے آپ اس میں سے سامان گر جاتا تھا کچھ بھی ہو جاتا تھا بدھیاں اس کی ٹوٹ گئی تھی